हाँ ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी हमारे जीवन में हुई हैं और उनसे क्या है कि हमको बहुत ही हमारी जीवन स्थिथि है उसमे बहुत ही प्रभाव पड़ा है जैसे कि नेट बैंकिंग है और ऑनलाइन आवेदन पत्र है इनसे क्या है कि हमको नेट बैंकिंग है उससे क्या ही बहुत ही मदद मिलती है उससे क्या है कि हमको घर बैठे ही पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और हमको ऑनलाइन फॉर्म भरने से बहुत ही सुविधा हो गई है क्योंकि पहले हमको लोग जाते थे तो ऑनलाइन फॉर्म एप्लाई के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते थे तो अब क्या है कि वो दुकान पर भी जाके ई मित्रों के पास अपना फॉर्म एप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने घर बैठे ही अपनी फोनों से एप्लाई कर सकते हैं